जैसे कि हमारा गाँव बहुत बड़ा है और बिहार के दूसरेन बिहार के जितने गाँव होते हैं उसके दूसरे नंबर पर आता है और ये जो है पटना के बाद आता है जो बिहार में दूसरे नंबर पर इस गाँव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या जनसंख्या वाला गाँव है जो कि आस पास जिससे आस पड़ोस में चार पाँच गाँव होते हैं उसके बराबर अकेला ही गाँव है और हम्म बहुत सारा जैसे कि बिजनेस होता है जैसे कि कोई दूध बेचता है दूध का कोई डेयरी खोल लेता है और फिर कोई उसी से रिलेटेड फिर अगर ऐसा होता है तो कपड़े वपड़े की दुकान खोल लेते हैं और बिजनेस और मशरूम उशरूम की खेती करते हैं लोग नहीं तो मक्के की करते हैं और मक्के के साथ साथ और भी सारे बहुत सारे गेहूँ चावल ये सब की खेती होती है जैसे कि आप सेल वेल कर के अच्छा बिजनेस हो जाता है और कपड़े वपड़े की दुकान खुलते हैं कारख़ाना खुलते हैं अभी तो कपड़े का करख़ाने भी काफ़ी खुल गए हैं जिससे कि काफ़ी बिजनेस हो रहा है तो और ये और ये जितना जितना भी रीवा सब है वो सब जाओ आप के तक्कर चक्कर में तो अब नहीं ज़्यादा पड़ते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अपना पैसा लगा के और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं वैसे ही आटा आटा मील हो गई है चक आटा चक्की और और दूध ऊध की खदान खोल लेते हैं और सब ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस है जो किया जाता है